मैंने फ्लिपकार्ट से एक जॉय शैम्पू मंगाया था जो मुझे बहुत ही अच्छे अमाउन्ट में और अच्छी क्वालिटी में मिल गया ये जॉय का शैम्पू मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इसे कई बार मंगाया और मैंने अपने बालों में काफ़ी बदलाव महसूस किए ये शैम्पू हेयरफ़ॉल से आपको प्रिवेंट करता है और आपके बालों को नरिश भी करता है इसमें बताया गया है कि पोमेग्रेनेट और स्टॉबेरी है पोमेग्रेनेट जो है वो बालों को नरिश करता है और स्टॉबेरी बालों को हेयरफॉल से बचाती है ये केमिकल से मुक्त है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है ये हर्बल है और आपके बालों को कोई भी दिक्कत इससे नहीं होगी तो आप मेरे हिसाब से अच्छे अमाउंट में अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में मिलेगा फ्लिपकार्ट से तो आप इसे ट्राइ करके देख भी सकते हैं ये सिर्फ तीन सौ चालीस एमएल की बोतल सिर्फ़ एक सौ तिरेपन रुपए में हमें मिली जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी